हाणे ठाणा जाम वसी वियो आहे हुते जाम वडि॒यूं वडि॒यूं बिल्डिंग्स ठही वियूं आहिनि जाम मॉल्स अची विया आहिनि पर जेके वेचारा ॿुढा आहिनि जेके रिटायर्ड माण्हूं आहिनि उन्हनि जूं अजु॒ बि समस्याऊं तमामु घणियूं आहिनि छाकाणि त जवान माई ऐं मर्दु नौकिरी करण था वञनि त उन्हनि लाइ ॿुढो ज॒णु बोझ थी वियो आहे अजु॒ डि॒सणु में अचे थो की बु॒ढनि माण्हुनि खे वृद्ध आश्रम में छडे॒ अचनि था ऐं इहा डा॒ढी वडी॒ घणी लल्कार आहे बु॒ढनि माण्हुनि लाइ